اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون اردو تھا میں لطف اندوز کیوں ہوتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو کی نظمیں اردو کی شاعری وغیرہ جو ہے نا مجھے پسند تھی ابھی بھی جو ہے نا ایک نظم ہے پرندے کی فریاد آتا ہے یاد مجھ کو گذرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا یہ جو ہے نا اس طریقے کی نظمیں مجھے بہت پسند آتی تھی